राजस्थान में मुख्य धार्मिक फर तकरा फर तकरार फरकीवार थींदा आहिनि हिंदू मुस्लमाननि जे विच में जीअं त उणिवीह सौ ॿियानवे में अजमेर में हिंदू मुस्लमाननि जो तकरारु थियो हुओ उणिवीह सौ उणिवीहनि में टोक में दशहरा जुलूस में ॿारहं मे यारहं अप्रेल ॿ हज़ार एकवीहनि में झालावार में उणिवीह जुलाए ॿ हज़ार एकवीहनि में करोली में ॿ हज़ार ॿावीहनि में ॿी अप्रेल ते ॿी मई ॿ हज़ार ॿावीहनि में जोधपुर जे परीश्राम जयंती ते तमामु घणा संग्रश थिया भीलवाड़ा में पंज मई ॿ हज़ार ॿावीहनि जे मज़हबी तकरार जे विच में ॾह मई ते हिकु नौजवान जी हत्या थी वई जोधपुर में ॿावीह जून ॿ हज़ार चोवीहनि में मज़हबी तकरार में थियो उदयपुर में मज़हबी तकरार में हिकु माण्हूअ जी हत्या ॿ हज़ार टेवीहनि में थी वई हुई उन खां सवाइ राजस्थान में मज़हबी मज़हब जे बदिलाउ तब्दीलनि जे करे बि घणनि ई माण्हुनि हिंदुनि मां इसाई धर्म इख़्तियार कयो जिन में भरतपुर में अटलबनि थाणे में हिंदुनि मां इसाई थिया जयपुर में ॿ हज़ार पंजाहु माण्हू ॿ हज़ार ॿावीहनि में धर्म मज़हब जी तब्दील कई इन्हनि सभिनी कारणनि ॻाल्हियुनि जा कारणि इहे आहिनि छो त सोशल मीडिया ते जो घणो प्रभाव ॿारनि ते पियो आहे मुख्य धारा ते मीडिया जी तमामु घणी भूमिका आहे उन खां सवाइ राजनितिक कारणि मूल्य आधारित सिखियाउनि जी कमी आर्थिक कारणि सभिनी खां वॾो आर्थिक कारणि आहे छो त ॿारनि खे बेरोज़गारीअ जे करे कोई वसीलो धन रोज़गार जो न हुजण करे हू उन्हनि जे धर्म परिवर्तन जे चंगुल में अची था वञनि उन्हनि खे मनोवेज्ञानिक तरीक़े सां अहिड़ीअ तरह कयो थो वञे जो हू धर्म परिवर्तन करण जे लाइ मजबूर थी था वञनि इन कम जे लाइ सुधार जे लाइ पुलिस खे तमामु घणी उन में भहरो वठिणो पवंदो छो त उन्हनि खे रोकण जे लाइ सामप्रधायक तनावनि खे रोकण लाइ पुलिस जो ई घणे में घणो सहयोग मिलणु खपे शांती समेतीन खे मिली करे हिकु ॿिए धर्म जे मज़हबनि खे मिली करे शांती स्थापित करणु खपे उन खां सवाइ जेके बि संत महात्माऊं सभिनी मज़हबनि जा पाण में मिली करे इहो कनि त इहे सामप्रधायक तनाव न थियणु